जी हाँ मैं वीडियो गेम के बारे में जानता हूँ मेरे द्वारा वीडियो गेम कई बार खेला गया है और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ वीडियो गेम में एक फ्री फायर पब्जी लूडो किंग एंड डैगनोक हनी ये गेम शामिल हैं मुझे इन गेमों में बहुत कम रुचि है क्योंकि वीडियो गेम में मैं स्वयं ही अपना गेम खेलता हूँ जब कि मुझे ज़्यादातर ऑफलाइन गेम पसंद हैं जिस में मुझे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है जैसे कि क्रिकेट हॉकी बैटमिंटन इत्यादि इन गेमों में मुझे ज़्यादातर खेलना पसंद है क्योंकि इन गेमों में एक तो मेरे शरीर की कसरत होती है और दूसरा मेरे दोस्तों का साथ जब कि वीडियो गेम में ऐसा कुछ नहीं होता